पूजा घर में धर्म का सामुदायिक अभ्यास लोगों को एक साथ लाता है और उन्हें बातचीत और संवाद करने की अनुमति देता है इस प्रकार धर्म सामाजिक एकता एवं स्थिरता को सुदृढ़ करने में सहायक होता है धर्म का यह कार्य एम एल दुर्खमी की सबसे महत्वपूर्ण अंतरदृष्टियों में से एक है अगर मैं एक अपने एक अवसर की बात करूँ तो मैं जब अपने ग्वालियर शहर से अपने कस्बे कैलारस में गया दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए तो मुझे वहाँ पर काफी मेरे दोस्त जो कि मुसलमान भी थे कुछ उसमें सिक्ख भी थे सारे लोगो ने मेरे साथ दीपावली का त्यौहार मनाया और उन्होंने पूजा की थी